ہیلو ہیلو السّلام علیکم جی الحمد اللہ آپ خیریت سے جی جی سب بڑھیا جی بات کرنی تھی یہ اردیا میں زمین لینا ہے اسی سلسلے میں تو ارڑیا میں خاص طور پہ مین سٹی جو ہے آزاد نگر ہو گیا یا چاندنی چوک میں اس ایریے میں اس خطے میں زمین لینا ہے کتنا کتنا کیا کیا ریٹ ہے کیا اس کے پرائس ہے وہ سب بتائیے تقریباً ہم مان کے چلیے لینا چاہتے ہیں سات سے آٹھ کٹھا جو اپنا چاندنی چوک جو ایریا ہے چاندنی چوک کا اس ا ایریے میں زمین کا مطلب کیا پرائز ابھی کتنے روپئے کٹھا ہے اچھا چاندنی چوک میں اور ادھر جو ہے آزاد نگر ہو گیا یا ادھر اپنا شروعاتی میں گیاری پورا حصہ میں ہو گیا یہ سب میں اچھا اچھا اچھا نہ ہم کو وہ تقریباً ادھر چاندنی چوک والا جو ایریا ہے اگر ادھر ہم کو سات سے آٹھ کٹھا مل جائے اور اسی طرح بس اسٹینڈ جو ہے ادھر دو کٹھا کم سے کم مل جائے لینا ہے ہم کو تو اس کا پرائز بتائیے بس اسٹینڈ کا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا جو پارک ہے ادھر خوشحال گاؤں کا اس ایریاے کے بتائیے ادھر چاہ رہے ہیں کہ ایک بڑا سا شاپ ڈالے ہاں ہاں بالکل آفس آ جائیں گے آفس جانے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ آفس آپ کا کس اریے میں ہوا نارتھ ایسٹ میں اچھا ادھر زمین وغیرہ جو ہے ایسا نہیں ہے راشن کارڈ ہو یا سرکاری زمین ہو یا کیا کے قبضہ ہو ایسا کچھ نہیں نہ ہے نہیں وہی اٹھو ہوتا کیا ہے کہیں ہم بھی وہاں زمین لیے ہیں اور اس لٮٔے میں دوست بھی لیے تھے دوست کے ساتھ یعنی کہ یہی دھوکہ دڑیوں ہو گیا وہ زمین لال کار تھا تو اس کو اچھا اپنا اپنا ایریا جو ہے یہ والا کیا کہتے ہیں جب نکلتے ہیں فورٹ لائن سے آگے کر کے ارڑیا بس اسٹینڈ ارڑیا بس اسٹیشن یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے طرف رجوکھر کی طرف وہ والے ایریا ملے گا ہے دس پندرہ کٹھا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آتے ہیں وہ اپنی ٹیم تک بڑھیا بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے السّلام علیکم